आं दासिम जोंनि भारताव नुबोनाय गुबुन गुबुन ट्रेक्टरनि ब्राण्डफोरानो जाहैबाय महिन्द्रा फार्गुसन सनालिका बेफोरखौनो मेन होन्नानो आं सानो मानो होन्नानै बुङोब्ला आं बांसिन बेफोर ट्रेक्टरखौनो जोंनाव बाहायनाय नुनो मोनो महिन्द्राया जोंनाव बांसिन मुंदांखासिन जोंनि भारतनिनो कम्पानिनिनो जाहैबाय बांसिन दामाबो इसे खम आरो लास्तिंआबो बांसिन सोलियो खोमा बेनिखायनो बांसिन जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन महिन्द्राखौनो इउज खालामनाय नुयो आरो हालेवनाय बांसिन माइ गायनायफ्राव जों बे ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय नुनो मोनो गोदो जोङो नांगोलजों हालेवोमोन नाथाय दा जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय नुनो मोनबाय मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो गोदो नांगोलजों हालेवब्ला बिगासे हाखौनो बिराद गोबाव हालेवनांगौमोन बा सप्ताह खनसे गाहाम हालेवनांगौमोन दानिया जों ट्रेक्टर सफैनानै ट्रेक्टरजों बिगासे हाखौ आदा घन्टा बा एक घन्टानि गेजेरावनो जों हालेवनानै फोमोन्नो हायो बिदिनो जों समखौ बासायनो हायो आरो बुरजा हाफोर गायनांगौब्ला जोङो दानिया ट्रेक्टरखौनो बाहायनांगौ जायो दानिया जोंनि बांसिन सुबंफोरानो मोसौ मोसाखौ फिनाय नुनो मोनला रावनावबो मोसौआनो गैला बिनि थाखाय जोङो ट्रेक्टरखौनो इउज खालामनांगौ जायो गोदो बांसिन मोसौ बा मैसोजों हालेवनाय नुनो मोनोमोन दा नुनो मोनलिया दा मोसौ मैसोखौ लालिया मानो होन्नानै बुंनो थाङोब्ला मोसौ मैसो खानो जायगाबो गैलिया गांसोबो गैलिया बिनि थाखाय मोसौ मोसा लानोबो इसे जाल्ला जानोसै दा गामिनि बयबो साफ्रोमबो सुबुंनाव जोंनाव ट्रेक्टर गैयाब्लाबो गामियाव सोरनावबा नखरसेआव दङब्ला बेखौनो जोङो भारा लायनानै बेजोंनो हालेवफैयो बा गामियाव गैयाब्ला गामिनि साखाथिनि सोरनिबा गामिनि ट्रेक्टरखौ जों भारा लायनानै हालेवफैयो दा बिदिनो जोंनि आबाद मावनायनि बिथिंखौ गोदोनि दोरोंआरिनिफ्राय दानि मदार्न गोदान मुगानि आबाद मावनायाव सोलाबोनाय नुनो मोनो